नहीं शोशल मीडिया पर हम कोई ऐसा डांसिंग वीडियो शूट नहीं करते हैं लेकिन डांस के प्रति मेरी रुचि बनी हुई है हम अपने ही घरों में कोई कार्यक्रम या अड़ोस पड़ोस में कोई कार्यक्रम होता है तो उमसें हम जाते हैं और हम जैसा इच्छा करते हैं वैसा डांस करते हैं हमारा डांस यहाँ के लोकनृत्य के जैसा ही है और हम उस नाचते वक़्त हम अपनी ख़ुशी देखते हैं कि उसमें हम कितने खुश हो रहे हैं और उन खुशियों को हम किस प्रकार नाच के रूप में हम दिखा सकते हैं अपने अगल बगल अड़ोस पड़ोस जो जो भी कार्यक्रम होता है हम सबको भी प्रेरित करते हैं कि आप भी इन अब चीज़ों में भाग लीजिए और डांस करिए डांस करने से हमारे मन की जो जितनी भी दुविधाएँ होती है वो कहीं न कहीं कम होती है और हमारी अपनी अलग रूप और अलग पहचान बनाती है और रही बात आधुनिकता में तो आज कई प्रकार के ऐसे डांस पाश्चात्य डांस आ चुके हैं कि जो इस सब चीज़ों को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं हम हमें अपना डांस दिखाने में बहुत अजीब सा लगता है की पाश्चात्य इतना एडवांस हो गया है जिस वजह से हम इन कलाओं को अब नहीं दिखा पाते हैं लेकिन कहीं न कहीं ये हमारे मन में है कि ये हमारा नृत्य है और ये हमेशा चलते रहना चाहिए इसीलिए मैं अपने अगल बगल अपने कुछ बच्चों को इन सब चीज़ों को सिखाती हूँ जिससे वो इन चीज़ों को भूलें न कहीं न कहीं ये डांस हमारा एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में चलता रहे सदैव ऐसा रहे तो हमारा कहीं न कहीं ये हमारा जो लोक नृत्य है बचा हुआ रहेगा